یوں تو میری بہت ساری تحریریں ہیں اور میرے بہت سارے مضامین ہیں جو مختلف اخبارات میں چھپتے ہیں اور شائع ہو چکے ہیں یوں تو مجھے اپنی ساری تحریر بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ہر ایک مضمون سے بے انتہا پیار ہے لیکن مجھے ایک مضمون بہت زیادہ پسند ہے وہ مضمون میں نے وقت کی اہمیت پر لکھا تھا کہ انسان کی زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت ہے اس مضمون پر میں نے جو مضمون لکھا تھا تو میرے استاد نے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا میرے بھائی نے مجھے اس پر انعام بھی دیا تھا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 یہ وہ چیزیں اور باتیں ہیں جو مجھے ہمیشہ لکھنے پر ابھارتے رہتے ہیں میں عام طور پر اردو زبان میں لکھنا پسند کرتا ہوں